हमारे गाँव के प्रधान बहुत अच्छे हैं वो प्रधान गाँव में पंचायत भवन भी बनाए हैं नाली भी बनाए हैं और छोटे बड़े का कद्र भी बहुत करते हैं हमारे ग्राम प्रधान बहुत अच्छा हैं और अगल बगल का ख़याल भी करते हैं और उनसे जो छोटे बड़े हैं सबका भी कद्र करते हैं हमारे ग्राम प्रधान बहुत अच्छे हैं